हैलो हा भाॼी वारा था ॻाल्हायो हा भाॼीअ वारा असांखे शादीअ जे लाइ भाॼियूं लिखाइणियूं आहिनि हा हा त हुन में पटाटा खपनि बसरि खपनि थूम खपे पटाटा खपनि पंजाहु किलो

पंद्रहं रुपया किलो वीह रुपया किलो बसरि पर हींअर थोक में जथाबन में वठूं त फ़ाइदो करे ॾींदो ना अच्छा हीअं त भाॼीयुनि जो लिखंदा वञो पटाटा लिखो हिकु बसरि लिखो पंजा किलो तंहिंखां पोइ टीह किलो टीह किलो बसरि आहे वांगण लिखो ॾह किलो

पोइ असां पाणेई सम्झंदा से न लास्ट में वाजिबी लॻाइजो सभु हिसाबु ठीकु आहे हा बीह हुजनि त बीह ॾह किलो बीह

पोइ बाकी हा हा सावा धाणा माणा गोथमरी साही थूम पोइ लिखियोसीं किलो हा मेहा अथव पर किले जे वज़न में ॾींदा आहियो न पर इहे हूंदी हुई न पर किले जे हा किले जे वज़न में ॾिजो मेहा अथव मेहा हा त ॾह मेहा लिखी छॾियो भिंडियूं ॾह किलो भिंडियूं पत्ता गोभी सलाद जे लाइ टमाटा लिखियोसि पंद्रहं किलो देसी देसी उहे पंद्रहं किलो ॾह किलो ठीकु आहे हा पो गुलु गोभी गुलु गोभी हा उहो बि लिखियोसि ऐं ॿियों साहो मसालो जेके थिए थो कढ़ी पत्ता अचनि था ऐं ॿियो सावा मिर्च ता थियनि हा हा लीमा अदरक त सुठा कहिड़ा ईंदा आहिनि त कशमीर जा उहे लिखियोसि ॿ किलो

ऐं अदरक लिखियोसि अदरक किलो हिकु ऐं ॿियों हा सिंगियूं बि विझोसि कड़ा ठाइणी आहे न त हुन में सिंगियूं बि विझो वालोरस गुआर किलो किलो किलो किलो लिखियोसि किलो किलो ऐं ॿियों शिमला मिर्च अथव

त ट्रई जेके आइन किलो किलो उहो

पुधीनो बि विझो पुधीने जी चटणी ठाइणी आहे भॼीअनि जे लाए त हिंगदाणा विझोसि त ॿ किलो खुंंबियूं अथव खुंबियूं मशरूम हा त मशरूम बि लिखियोसि टे किलो हा अघु अघु सही लॻाइजो बराबरि न ऐं ताज़ियूं केतिरी देर में इहे हा सुबुह जो सवेल खपंदा छो त रसोईआ अॼु कनि न सवेल अची वञजो त त हुन खे इअ भाॼियूं सवेल पहुचाइणी आहे सते बजे ताईं त वाड़ीअ ते सते बजे ताईं पहुचाए छॾिजो हा ॿियो पीस ईंदा आहिनि मटर वटाणा त उहे बीह में विझिबो आहे त इहे टे किलो हा गॾु भले हा बिल मोकिलिजो चिंता कोन्हे पर तव्हां लॻाइजो वाजिबी ॿियनि खां हा शाबाश ठीकु आहे भले भले हा इल इलाही माण्हुनि जो रसोड़ो आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल